मुंहिंजी ज़िंदगीअ जो मक़्सद आहे पढ़ाई पढ़ाइनि मूंखे जाम वणंदो आहे ऐं पढ़ाईअ ॾाहुं हुनजो जाम लाड़ो बि आहे मां खुदि जाम न पढ़ी सघी आहियां मां इलेवंथ ई पास आहियां पर मूंखे दिलि थींदी आहे त मां ॿारनि खे वधीक ऐं वधीक पढ़ाया आसे पासे में ॿार ॾिसंदी आहियां जेके जाम पढ़ी सघनि था पर हुननि खे अहिड़ी हालति काने जेको पाणि पढ़ी पैसा ख़र्चु पढ़ी सघनि मां हेॾनि ॿारनि खे फ्री में बि पढ़ाईंदी आहे ऐं चाहींदी त उहे ॿारनि पढ़ी लिखी करे पंहिंजे पैरनि ते बीहनि त मूंखे हिकु ख़ुशी थींदी मां ख़ुदि नंढे हूंदे मूंखे पंहिंजी टिचर हेल्प कई पढ़ण जे लाइ किताबु कॉपियूं सभु उहो ई वठी ॾींदी हुई उहो मां पढ़ी करे अॻिते वधियमि ऐं पोइ अहिड़ी परिस्थति हुयूं जो मूंखे जल्दी नौकिरी करिणी पेई ऐं पढ़ाई पंहिंजी छॾिणी पेई पर उहा इच्छा मां पंहिंजे हाणे ॿारनि खे पढ़ाए करे आसे पासे जे ॿारनि में ऐं हिकिड़ो नढिड़ो क्लास हलाईंदी आहियां पंहिंजे घर में ई जिते मराठी हिंदी सिंधी ॿारनि खे प्राइवेट ट्यूशन बि ॾींदी आहियां